हाँ बोलिए बोलिए बोले कि हमको सर आम लेना था मतलब मालदा लेना था डिग्गी लेना था उसको लेना था आइए पेड़ के ताज़े तो लेंगे ना इधर मालदा सब दस दस किलो करके लिए फ़ोन करते हैं उनके पास तो रहता है फ़ोन करके पूछ लेते हैं होगा तो दे देंगे तो कुल का कितना रेट है तो कुल का कितना रेट है तो कुल आम का कितना रेट है अरे थोड़ा कम कर थोड़ा कम कर दीजिए ना उसमें से हाँ तो मतलब अरे उतना नहीं हो पाएगा फिर भी दस दस किलो लेंगे तो तीनों में से लेंगे तीन आइटम हैं तीन आइटम में से लेंगे तो तीस किलो होगा ना वही ना तीस किलो तो होगा ना दस दस किलो करके लेंगे तो तीस किलो तो हुआ तो उसमें से थोड़ा कम होगा

तो अग़ल बग़ल में तो है दो तीन आदमी हैं वो भी लेंगे तो वो बोल रहे हैं कि रेट में थोड़ा कम कर देंगे तो हम मतलब ले सकते हैं

अच्छा तो मतलब मालदा का और सफ़ेद मालदा का और सुपुल का सबका अलग रेट अलग अलग होगा ना तो इसीलिए तो हम बोले हैं कि जो बोलते हैं अब अगर हो जाएँगे तो दो तीन आदमी है लेने वाले तो साथ में लेकर आ जाएँगे आप दे दीजिएगा उनको ज़्यादा नहीं देना है बस दस दस किलो लेंगे वे दो बार तीन आदमी हैं वे फिर कितना लेंगे मालूम नहीं है बीस बीस किलो लेंगे वे सब क्योंकि रेट ही हम तो दुकान पर रखते हैं हम ज़्यादा लेकर क्या करेंगे हम तो दुकान पर ही रखने के लिए लेंगे वह तो बेचने जाती है बाज़ार हाथ में तो ज़्यादा ले सकती है तो उसको तो रेट में कम करना पड़ेगा ना हाँ ठीक है